जहाँ तक हम जानते हैँ मछली के बारे में तो मछली मारने का बहुत सारे तरीके हमें पता हैँ जैसे हम लोग जल में जाते हैँ जल में कटिया का प्रयोग करते हैँ और कटिया से तो एक मछली फंसती है और लेकिन जब हम जाल फंसाते हैँ तो जाल में कई मछलियाँ फंसती हैँ तो हम लोग जिस दिन थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ती है मछली तो एक दो लोग जाते हैं फ्रेंड के साथ और कटिया का ही यूज करके अपना अपने परिवार के लिए जिस दिन खाने उने का मन किया तो इतना उस ले कर चले आते हैं पकड़ के लेकिन जिस दिन सेल करने की बात आती है तो उस दिन जाल ही लगाते हैँ रात भर मेहनत करते हैं और उसके बाद उसमें बहुत सारी मछलियाँ फंस जाती हैँ फिर सुबह उसको हम लोग सेल के लिए ले जाते हैं और रही बात ख़ुशी की तो जब बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेते हैँ या दो ही मछलियाँ पकड़ते हैं जिस हिसाब से मछलियाँ मिल गई हमको जि माइंड में जो सेट है तो तो बहुत अच्छा लगता है हमको और हम लोग बहुत खुश होते हैँ और उसमें जब बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैँ तो उसमें नारे भी लगाते हैं ऐसे वैसे